असां सिंधी माण्हू जेतिरो थी सघे असां घर जो इलाज कंदा आहियूं कुझु सरदी खांसी थिए त हैड विझी करे खीर पियऊं सुंढ माखीअ में मिलाए पियऊं बुख़ारु थिए त काढ़ो पियऊं तुलसीअ जो पतो विझी कारा मिर्च विझी करे कुझु धकु बि लॻंदो आहे त उते माखी हणऊं हैड हणऊं जेतिरो थी सघे असां घर जा इलाज कंदा आहियूं उन में वॾो फ़ाइदो आहे साइड इफेक्ट न थींदा आहिनि